हँ बौआ अपनेके जमीनमे कोन कोन खेती होइ छै

हँ हमरा भेलै एन्ने जादा मकइके खेती होइ छै गेहूँके खेती होइ छै ओकर बाद आलूके खेती होइ छै हँ गाय रखने छियै अपने रैंची अच्छा होलन तब तऽ अच्छा रेटमे बेचने होबै

अभी रौदी भऽ गेलै आ अपने तरफ आलू अभी केहन रहलै एन्ने बहुत नीक रहै अल्लू आ नहि बहुत अच्छा से उपज भेलै अल्लूके अल्लूमे कोइ कसर उच्चा पर खेती करै छियै तऽ अपनेके पानि लागि जाइ हइ जब ऊपरमे किए लने खेती करै छियै तब ने पानि लागि जाइया हम नीचाँमे करै छियै नोकसान नहि होबय की करिए ठीक्के हइ